हॅलो नोयज कस्टमर कॅर न्ही चार दीस पयलीं हांयेन नॉयज स्मार्ट वॉचीचें ऑर्डर केल्लेले ते डिलिवरी बी सगळी तुमची बरी जाली पूण जेन्ना हांवें प्रॉडक्ट ओपन केल्लो आनी जेन्ना हांवें यूज करपाक म्हणून तें वस्त घातली हातीन तेन्ना तेजो डायल डायलर आसलो भितूरलो तो फूल सगळो मोडलेलो स्क्रिन फूल ब्लर जाल्ली आनी फ्लिक जाताली परत परत इवन ताचो बॅल्ट आसलो तेका सुद्दां स्क्रेचीस आसले अशें जर प्रोडक्ट तुमच्यो डिलिवरी जावपाक लागली जाल्यार म्हाका तुमचें आनी नॉयज प्रॉडक्ट आयुश्यभर नाकात